हेलो हाँ हाँ मैं गुलाटी इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रही हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है अच्छा आपका नाम क्या है आप कहाँ रहती हैं कहाँ से मतलब मेरे सॉप पर आ रहीं हैं

ठीक है जैसा मैं समझ पा रही हूँ तो मैं आपको अपने सॉप के बारे में बता देती हूँ कि मेरे सॉप पर क्या क्या होता है मेरे सॉप पर सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़े मिलते हैं चाहे वो कोई भी ब्रैंड का हो चाहे वो फिलिप्स के हों चाहे एल जी के हों चाहे सैमसंग के हो आपको भी दो इसका साइज आप सुन लीजिए एक बार मैं बता देती हूँ फिर आपको जैसा मन हो आप वैसा करिएगा ठीक है तो मेरे यहाँ मेरे यहाँ हर ब्रैंड का मिलता है अगर आपको जैसे कुछ भी ख़रीदना है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे कि फिलिप का मिलता है एल जी का मिलता है तो हर चीज़ का अलग डिस्काउंट है और साथ में अगर आप हमारे सॉप पे विज़िट करती हैं आप ख़रीदती हैं तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही साथ में एक साल की वैरेंटी मिलेगी जिस पर मेरा इस्टाफ जाएगा आपके यहाँ और सारा मतलब आपका जो जो भी आपके यहाँ ख़राबी कुछ होती है उस चीज़ में आपका रिपेयर करेगा अगर आपके अगर आपके घर में क्योंकि सब से कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं तो आप तो मेरे सॉप पर या बदल सकती हैं या तो आप मतलब क्या कहें बताएंगी कि जो चीज़ ख़राब है तो मेरे यहाँ से जो वो इलेक्ट्रीसियन है वो आपके यहाँ जाएगा और वो जो ख़राब जो चीज़े हैं वो सही करेगा और आप अगर मेरे साॅप से ख़रीदेंगी तो उसके लिए आपके लिए मतलब एक साल तक का तो आपको वैरेंटी रहेगा ही मेरे यहाँ से जो इलेक्ट्रीसियन जा कर अगर कुछ गड़ बड़ भी हो रहा है तो आपका सही कर देगा सत्तर से और कुछ जानना हैं आपको आपको क्या लेना है आप बताइए जी

एल जी की

जिसमें सारी चीज़े हों पेनड्राइव वग़ैरह अच्छे से लग जाए और हाँ फ़ोन से करना हाँ ऐसी टी वी है मेरे पास वो आप मेरी सॉप पर आएंगे तो अभी मैं बता दूँ उसका रेंज कि आप मेरी सॉप पर आएंगी तब मैं आपको रेंज बताऊँ ठीक है मैम फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कितने का मतलब वो टी वी है एक जैसे एक आपको चालीस हज़ार की टी वी है एक अस्सी हज़ार की टी वी है एक पच्चीस हज़ार की टी वी है आप सभी मतलब सभी जितनी मतलब जितनी बड़ी टी वी जितनी इंच की है जिसमें एम सी वी जिसमें ख़ासियत उस हिसाब से उसके रेंज रखे गए हैं तो आप हमारे सॉप पर आएंगे तो मैं आपको उसको दिखा दूँगी और आप देख के मतलब जब आपको पसंद होगा तो आप ले लीजिएगा ठीक है

हाँ हाँ मेरे यहाँ का वर्कर जाएगा आपके यहाँ मतलब आपको आपका जो आर ओ का सिस्टम है वो सही कर देगा लगा देगा ठीक है ठीक है आप से बात कर के ख़ुशी हुई मैं रखती हूँ